म्हाक एक्टराक मेळपाच्या मेळपा जाय ताचें नांव अक्षय कुमार सो अक्षय कुमार आस तो इंडस्ट्रिंतलो सामको एलडस्ट एक्टर सो तो आजुनीय पन्नास वर्सां जावन सुद्दां आजुनीय खूब यंग आसा यंग खूब फीट आसा सो तो मार्शियल आर्ट्स करता हें करता मार्शियल आर्ट्स करता मागीर एक्टींग बरी करता कॉमिडी सो तांणी फिल्म इंडस्ट्री भितर प्रत्येक तरेचे रोल्स केल्ले आसा एक्शन जावं रोमेन्स जावं कॉमेडी थ्रिलर सो तांणें सगळे रोल्स केल्ले आसा मागीर म्हाक हे एक्टरां मेळपाक जाय आनी म्हाक म्हाक म्हाक एक प्रस्न आसा तेक विचारपा सो तो आंत इतली एजीचेर तो कसो फीट आसा आनी हांयेन थोडे क्वेस्टन आयकल्ले आसा की तो सकाळीची पांचां बी उठ्ठा सो म्हाका तें विचारपा जाय तेका मागीर

मागीर म्हाक म्हाक म्हाक तेक विचारपा जाय की आत फुडारा तुंय हेल्थ हेल्था हेल्थाचेर कशी करून वागपा जाय तूं फीट रावपा कीत करपा जाय मागीर तुंय जेवण कीत हावपा जाय मागीर म्हाक तेक विचारपा जाय की तें एक्टींग लायक रिएलिटीन कशें आसा वर्कलोड मागीर पर्सनल लायफ कशें मेन्टेन करता ते मागीर मागीर मागीर एज मागीर अक्षय कुमाराचो एज अ एक्टर एक्सपिरीयन्स कितें कसली कशी डॅवलपमेंट जाली मागीर ताची लायफ सिट्युएशन्स तो स्टार्टिंगच्यान कसो आतां असो फॅमस एक्टर आसा तो कसो जालो मागीर ताची फुडली नॅक्स्ट मुवीज कितें सो हें म्हाक सगळें विचारपा जाय तेका